میں کیمروں سے عام طور سے اچھے مناظر خوبصورت بلڈنگوں اور جو سبزہ زار ہوتا ہے اور جو مختلف قسم کے کے آثارِ قدیمہ ہوتے ہیں اُن کی تصویریں لینا پسند کرتا ہوں اور خاص طور سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو منظر ہو وہ بڑا خوبصورت ہو